खुला पानिमे की कहै छै नहि नहयबाक चाही ओहि स् पहिले पोखरिमे जे छै ने से नहि नहयबाक चाही गन्दा जल रहै छै ओहिसँ दूषित भऽ जाइ छै आदमी एहन जगहपर नहयबाक चाही जाहिमे के प्रभाव रहै छै